صبح بخیر میں مختار بول رہا ہوں آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں بالکل جمیل ہمیں مشن امپوسبل کے لئے کارنیول سنیما لبرٹی میں آپ کو پا کر بہت خوشی ہوگی ایک ناقابل یقین فلم انتخاب ہے آپ کے گروپ میں کتنے بالغ اور بچے ہیں شامل میرے پاس مشن امپوسبل کے لئے تین بالغ ٹکٹیں ہیں جس تاریخ اور وقت میں آپ کی دلچسپی ہے آپ ایک حقیقی دعوت کے لئے حاضر ہیں ہماری بڑی اسکرین پر مشن امپوسبل دیکھنا واقعی ایک قابل ذکر تجربہ ہے بالکل جمیل ہمارا ٹھیئٹر جدید ترین ساؤنڈ سسٹمس اور ہائی ڈیفینیشن اسکرینوں سے لیس ہے تاکہ ایک انیک سنیما کے تجربے کو یقینی بنایا جا سکے آپ مایوس نہیں ہوں گے بالکل جمیل بہترین منظر اور آواز کے معیار کے لئے ہم آپ کے لئے ایک اہم مقام پر سیٹیں محفوظ کرنا یقینی بناؤں گا مشن امپوسبل کی تین بالغ ٹکٹوں کی کل قیمت ہزار روپے ہوگی جب آپ سنیما پہنچیں تو آپ آسانی سے ادائیگی کر سکتے ہیں ہم نقد اور کارڈ دونوں ادائیگیوں کو قبول کرتے ہیں آپ کا استقبال ہے جمیل بھائی فلم کا لطف اٹھائیں اور اگر آپ کے مزید سوالات ہیں یا مدد کی ضرورت ہے تو کال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں آپ کا دن بہت اچھا گزرے